हाँ ड्राइंग बनाते समय मुझे कुछ परेशानी आती है जैसे कभी रबड़ नहीं मिलती तो कभी रूल या कभी बच्चे खराब कर जाते हैं तो मुझे उनको एकत्र जगह में बैठाकर और मैं उनसे अलग होकर ड्राइंग बनाता हूँ और मुझे काफ़ी मुश्किल आती ड्राइंग बनाने में क्योंकि जब मैं किसी के गांव या शहर की ड्राइंग बनाता हूँ तो मुझे उसमें ड्राइंग थ्री डी पेंटिंग की तरह बनती है तो मुझे उसमें काफ़ी मुश्किल आती है और बहुत ही हार्डली बनती है इससे मुझे काफ़ी प्रेक्टिस करने के बाद धीरे धीरे बना पाता हूँ और काफ़ी परेसानियाँ होती है मुझे ड्राइंग बनाते समय और कभी कोई भी डिस्टर्ब कर देता है मुझे इसलिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है परेशानियों को जूझते जूझते आज मैं ड्राइंग सीख गया हूँ